کچھ وقت پہلے ہی میں نے ایک استری خریدی جس کی کمپنی فلپس ہے اس کی بناوٹ کا آکار بہت پتلا اور نازک ہے آگے کا نکیلا حصہ تمام طرح کے کپڑوں کی چھوٹی جگہوں پر بآسانی استری کرنے کے لیے مناسب ہے اور اس میں دیے ہوئے فنکشن اور مختلف کپڑوں پر کرنے کے لیے آپشن بھی موجود ہے اس کا استری کرنے والا حصہ بہت زیادہ سلیٹی اور اسموتھ ہے جو بہ آسانی کپڑوں پر تمام طرح کی شکنیں نکالنے میں کار آمد ہے اور اس کی وائرنگ وغیرہ بھی بہت اچھی لمبی اور اسموتھ ہے جس سے تمام جگہوں پر بآسانی پریس کی جا سکتی ہے